जीअण जे लाइ त खाइणु ज़रुरी आहे जीअं असां सिंधी अलॻि अलॻि तरह जा नाश्ता खाईंदा आहियूं छाकाणि त असां सभिनी सिंधीयुनि में खाधे जा सभु शौक़ीनि हूंदा आहिनि जीअं रोज़ सुबुह जो नेरनि त तमामु ज़रुरी हूंदी आहे उहा बि रोज़ अलॻि अलॻि ठाहिण करे खाराईंदा आहियूं घर ऐं भातीनि खे छाकाणि त असांखे रोज़ अलॻि अलॻि नाश्तो अ नेरनि खाइणु तमामु अ वणंदी आहे जंहिंमें मां घणो ई हार सुबुह जो कोकी बसर वारी कोकी काले मिर्च वारी क ॿिए ॾींहं ते दालि पकवान कॾहिं ब्रैड जा पकौड़ा कॾहिं आलू जी टिक्की मति कॾहिं सीरो अ सूजीअ जो सीरो ठाहे घर जे भातीनि खे खाराईंदी आहियां तंहिंमां हिकु रेसिपी मां शेयर करण थी चाहियां जेका मुंहिंजे घर में घणे हार कोकी या त चहरा फुल्का हलंदा आहिन जीअं कोकी जी रेसिपी हिकु कोकी बसर में पचाइबी आहे जंहिंमे अ गेहू कण्क जे अटे में असां बसर सनी कुतुर करे साओ मसालो साओ मिर्च थोरो जीरो लूणु ऐं तेल विझी करे सुठे नमूने उनखे मौण क ठाहे करे थोरो पाणी विझी ॻोहे अटे खे उनजा गोल गोल अ पचा अ करे र ठाहे चि गोल गोल चाणियूं ठाहे करे अधि कची अधि पकी पहिरियों तए ते विझी करे पचाए वरी लाहे वरी वेले करे सुठे नमूने तेल विझी करे तए ते असां पचाईंदा आहियूं ऐं उनसां गॾु असां ॾई पापड़ या आचार थी सघे त खाईंदा आहियूं न त ॿी जेका कारे मिर्च अ जी कारा मिर्च ॾॾरु करे हमाम दस्ते में कुटे लूणु ते सचो गीहु विझी मौण ठाहे सुठे नमूने हुनजो सुको अटो ॻोहे करे अ पचाइजे तए ते स्लो गैस ते उहा बि तमामु सुठी कोकी चांहिं सां असां खाऊं त सॼे ॾींहुं में असां मंझंदि जी रोटी भली पंजे बजे चई बजे बि देरि थी वञे या ॿारनि खे कॾहिं स्कूल जो ईअं थिए त असां उहो हिकु पचाए करे ॾियूं त हुनजो पेट भरियलि हूंदो आहे ऐं तमामु सुठा सुठा नाश्ता जीअं असां सिंधी में ठाहींदा आहियूं उहे असां जीअं सिंधी माण्हू पहिरियों बि मां तव्हांखे चयो की खाधे जा तमामु शौक़ीनि हूंदा आहियूं असां हेल्थ कोंशियस बि साण हूंदा आहियूं पर खाधो बि सुठो खाईंदा आहियूं